हैलो हाँ जी मैडम मैं बाल भारती स्कूल से बात कर रही हूँ पूनम आपकी बेटी रिंकी की तबियत खराब हो गई है अब ये तो मुझे नहीं पता उसको वो है ना उल्टियाँ बहुत हो रही है और वो परेशान हो रही है आपने सुबह कुछ ऐसा क्या खिला के भेजा था उसको पराठा दही खाया था आप ने उससे पूछा था घर पे उसको कोई दिक्कत तो नहीं है कोई परेशानी तो नहीं है हाँ तो आप है ना उसको ले जाइए उसकी तबियत बहुत ज़्यादा खराब हो रखी है और उसको बहुत दिक्कत हो रही है तो आप है ना उसको डॉक्टर को भी दिखाए दवा वगैरह करा आपने कोई दे रखी हो तो आप वो भी पता कर लेंगे आपने कौन सी दवा दी थी अभी ये तो पता नहीं है मैडम तो देखो अभी तो हम लोगों ने देखा है मैंने तो आपको है ना खबर कर दी है कि उसकी तबियत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है आप स्कूल से कैसे लेके जाओगे आपकी बच्ची है आप देखें कैसे मैनेज करोगे उसको उसको है ना उल्टियाँ ही हो रही हैं और उसको अभी हमने रेस्ट पे रख दिया है वो आराम कर रही है अभी मैंने उसको लिटा रखा है दो तीन बार सुबह से कर चुकी है तो हम दवा आप बिना डॉक्टर के तो दे नहीं सकते है अभी हमने उसको है ना वो ग्लूकोस वगैरह दे रखा है आप उसको दिखा लीजिये अभी उसकी तबियत ठीक नहीं है इसीलिए मैं बोल रही हूँ आप उसे ले जाओ और उसके लिए एक जोड़ कपड़े भी लिया है ना क्योंकि उसके कपड़े बहुत गंदे हो चुके हैं हाँ तो आपको मालूम आप ध्यान रखना कितना समय लगेगा आपको आने में वो भी मुझे बता दीजिए कि जिससे फिर उसका ध्यान कौन रखेगा क्योंकि मैं तो अभी कक्षा लेने चली जाउंगी फिर उसको कौन देखेगा नहीं नहीं दवा तो हम अभी भी बिना डॉक्टर के कैसे दे सकते हैं मैंने तो अभी उसको है ना ओ आर एस घोल वगैरह ही दिया है ये कि दवा तो एक बार आप डॉक्टर को दिखा लें आप खाने में ऐसा कुछ दिया है बिना खाने के हम दे भी नहीं सकते उसको खाने में क्या भेजा है आपने उसको तो मैडम आप बताओ उसको उल्टियाँ हो रही है तो मैं सैंडविच कैसे खिला दूँ ऐसा तो हमने ना दिखा दिया है पर बात ये है की एक बार डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा आपको क्योंकि उसकी तबियत बहुत ज़्यादा हो रही है उसका चेहरा पूरा लाल हो रहा है आँखें लाल हो रही हैं उसको है ना वोमिट बार बार आ रही है हमने अभी उसको ओ आर एस वगैरह दे दिया है उसको चेक करवाना पड़ेगा और डॉक्टर को तो वैसे हमने बोल दिया है वो आ जाएंगे वो जो भी दवा लिखते हैं हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे पर आप जितनी जल्दी हो सके उसको ले जाएं ठीक है मैडम मैं बोल के करवा देती हूँ ये भी ठीक है आप जरा कोशिश जल्दी कीजियेगा